देखिऔ हमरा आरकऽ जे छै से छठि होयत छै छठि पर्व होयत छै सभकिछु होइत जे छै से खरना होयत छै पहिले सुकराती होयत छै सुकरातीमे अहाँक घर धोल ढोड़ैत छै झाड़ैत छै ढोड़ैत छै गोबर लेलक मा अथी ललक कादो ललक जकरा अथीके फूसिके घर छै तकरा लेबलक जकरा जे छै ईटाके मकान छै तकरा ढोड़लक चूनासँ रङ्ग टीप करलक केबारी धोलक खिड़की धोलक सभकिछो जकरा जे देने छै भगवान से ओहिमे तरीकासँ करलक एक दिना जे छै अहाँक लक्ष्मी पूजा करलक सुकराती तब भरदुतिआ कयलक तब जे छै से छठि कैलक तब खरना खरना करलक तऽ पहिले नेहेलक धोलक तऽ एक दिना नहा धोइ भेल एक दिना खरना भेल एक दिना जे छै से साँझका अर्घ्य भेल आ एक दिना छठि भेल दोसर दिना जे छै से माँकऽ उसरङ्ग करलक भोरका अर्घ्यकऽ भोरका अर्घ्य दिना जे छै से अहाँक सभकिछो बना करिकऽ उसरिगकऽ आनलक घर पर ताहिकऽ बाद जे छै अहाँक जे छै से आयल ओतयसँ अहाँक अथी अगहन नेमान होय छै नेमान भएकऽ नेमान होय छै धान काटिके आनैत छै चूड़ा कुटैत छै पचघानी कुटलक अहाँक जे छै अग्निकऽ चढ़ैलक देवता पितरकऽ चढ़ैलक तऽ ओ चूरा दही खेलक दूध आनलक चूरा दही पओरलक तऽ दही चूड़ा खेलक सभ परिवार अहाँ तब चलु अगारी तकर बाद जे छै सरस्वती पूजा भेल सस्वतीपूजाके जे छै मूर्तके बेना दलू मूर्त आनलू पूजा मूर्त द्वारि पर बैठेलू अपन घर बनैलू कपड़ा लत्ता लाबलू पान प्रसाद आनलू अहाँक जे छै से गाजर आनलूँ सेब आनलूँ सन्तोला आनलूँ वएह अंगूर आनलहुँ सभकुछके परसाद बनेलहुँ अहाँक महारानीके पुरहितकऽ बजयकऽ लाबलू पूजा कयलू तब ओकरा उसरङ्गलूँ तऽ ओकर मूर्तके सेवा बरदैस करिलूँ पूजेलूँ तब पूजा करिकऽ जे छै महरानीकऽ जे छै से भसयलू सभकिछु अहाँक करलूँ चौरचन भेल कि भादो मासमे चौरचन भेल तऽ चौरचनके पर्व करलू सभकुछ करलू चढ़यलूँ बघैरलू ओहोमऽ हाथ उठैलू सभकिछु कपड़ा लत्ता लाबलू पूरी अर पकयलू सभकुछ कयलू सभ पर्व हमरा अरके निकेसनक भय जाइए बढ़िआँ पर्व भए जाइए बढ़िआँ अछि पर्व छठिओ होइए चौरचनो होइए रविओ होइए अहाँक नेमानो होइए सुकरातिओ होइए